हाँ मैं डांस रील और शॉर्ट्स देखना पसंद करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसी ही वीडियोस आती रहती है जिसमें लोक बाग डांस करते रहते हैं उन डांस को देख कर हम डांस के स्टेप्स भीसीखते हैं उसमें कई सारे क्लासिकल डांसर्स हैं कुछ भोजपुरी डांसर्स है और कुछ ऐसे छोटे डांसर्स हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम या वो यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं सोशल मीडिया के मेरे बहुत सारे कुछ पसंदीदा डांसर्स हैं जैसे कि राघव जुआल वह जब डांस इंडिया डांस में आया था तब से मैं उसे देखता आ रहा हूँ वो मेरा फेवरेट डांसर है वह बहुत अच्छा ब्रेक डांस करता है और साथ ही आप स्टार प्लस पर कोई रीऐलिटी शो को होस्ट करता है जिसमें वह बहुत अच्छी कॉमेडी करता है साथ ही वह कभी कभी डांस करता हुआ भी दिखाता है वो और उसी शोज पर जैसे कि धर्मेश है पुनीत है ये लोग भी काफ़ी अच्छे डांसर हैं और मैं इनको भी फॉलो करता हूँ ये काफ़ी अच्छी डांस करते हैं और लोग बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी लोगों को डांस भी सीखते हैं इनकी इस रील्स और शॉर्ट्स विडिओ मुझे काफ़ी पसंद है साथ ही शक्ति है शक्ति मोहन है जो बहुत अच्छी डांसर्स है वो बहुत अच्छा डांस करती है साथ ही माधुरी दीक्षित है नोरा फतेही है ये लोग ऐक्ट्रेस भी है और काफी अच्छी डांसर्स भी है मैं इनको फॉलो करता हूँ और उनकी रील्स और शॉर्ट्स देखता रहता हूँ कई सारे लोग इनकी रील्स और शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं तो मैं उनको भी फॉलो करता हूँ ताकि मेरे को उन लोगों की कोई भी विडिओ न छूटे वो लोग मेरे बहुत ही फे पसंदीदा डांसर्स हैं